अच्छा मछुआके बारेमे कहि देलियै हम खुदे मल्लाह छलियै तऽ मल्लाह जे छलियै तऽ हमर तऽ पाबनि जे पाबनि हमर तऽ पहिले तऽ हम अपन जलके जे देवी देवता छै हुनका बहुत बढ़िआँसँ मानैत छलियै जलके देवी देवता भेलय जे हमर कमला माता जय सिंह बाबा एहिसभकऽ हम बहुत बढ़िआँसँ मानैत छलियै आओर पाबनिके जे भेलय पाबनि हमसभ मनाबैत छलियै तऽ पाबनि भै गेलय हमरा सभके घरके पबनी जनार भै गेलै जनार करैत छलियै जनारमे हमसभ जे से खीर पूड़ी आम छलय ओहिमे चारिगो कुमारिसभके तेकरा खिलायल जाइ छै ओ पाबनि मनायल जाइत छियै ताहिके बाद हमसभ जैसे मछली उछली मारय गेलूँ तऽ अपना पोखरि तालाब पर वहाँ पर पूजापाठ करिकऽ ओ भी हमरा लिए पाबनिए भेलै ओकरा मनायल जाय छियै अच्छासँ बलिप्रदान देल जाइत छै ओहिके बाद हमसभ छठि भी करैत छियै मछुवारा छियै छठि भी पूजा करैत छियै अच्छासँ हमसभ छठि भी मनाबैत छियै काहे कि गाँव घरमे रहलू जैसे जैसे जानकारी होलय तऽ सभकुछकऽ अपन अथी ध्यान देलियै ज्ञान भेलय तब ओहि हिसाबसँ छठि भी मनाबैत छियै दुर्गापूजा दशहरासभ पाबनी हमरासभके बहुत तरहके मनाबैत छियै ईसभ कोनो भी पाबनिकऽ जे छै नहि छै आओर जे अपन मल्लाह्के ओ मुख्य ओ तऽ कहिए देलूँ जे कोनो भी काम करै छै तऽ हम अपन पहिले देवी देवता के ओकरा बनबैत रहै छियै हम आओर हमरा अरके ईसभ भए गेल पूजा करैत छलियै भगवती माताके भी मानैत छलियै आओर भगवती माता आओर हमर जे घरके देवता अछि ओकरो भी मानैत छलियै बढ़िआँसँ पूजापाठ करैत छलियै